हँ हेलो जी कहू हम अपनेसँ फर्नीचरके विषयमे बात करय एलहुँ हेँ बचियाके विवाहमे मतलब द्विरागमनमे देबाक छै तऽ अपने ओहिठाम सभ सेट उपलब्ध भऽ जेतै आइ काल्हि जे चलनमे छै तऽ ओहिमे मोटा मोटी डबल अथि होइ डबल बेडमे बॉक्स बॉक्स टाइप पलङ्गमे होइ मुख्य रूपसँ तऽ पलङ्ग ओहिमे ओहिमे कीसभ भेटत

सेटमे जेना कि हम अलमारी नहि लेबै आ ड्रेसिंग जे एनावला जे कहलियै तऽ ड्रेसिंग टेबल तऽ चाही हमरा आओर जे अदर सेट छै जेना कि अलना भेलै सोफा सेटके सङ्गे कुर्सी भेलै आओर एकटा स्नानी चौकी होइत छै से भेल तऽ इएह सेट भेल फर्नीचरके टोटल सेट चाही अलमारी ओहिमे नहि चाही तऽ कतेक की पड़ि जेतै सिम्पलमे पचास साठि पड़त तऽ एहिमे आओर एहिमे जे लकड़ी उकड़ी ओ मानि लेलियै कोन लकड़ीके बनल भेटत ई शीशम तऽ आब भेटैत भेटनाइ बड़ा मुश्किल छै तऽ शीशम कतहु उपलब्ध भऽ जाइए नहि देहातमे शीशम खतम भेल जा रहल छै ने तैँ कहलहुँ हेँ जे शीशमके तऽ बड़ा मुश्किल छै तऽ एकर फेर वारण्टी गारण्टी नहि नहि रहैत छै ने फर्नीचरमे ई होइत छै ने साल दू साल ठीक रहल ओकरा बाद ओहिमे दीमक लागि गेल आओर अपना ओहिठाम कहल जाइत छै जे शीशमके लकड़ीमे खास कऽ के होइ छै जे पूर्ण साड़िल नहि रहल तऽ सेहो छै साड़िल जे नहि रहतै ओ तऽ पार्ट कमजोर भऽ गेलै किओ जे लेत अहाँसँ तऽ ओ तऽ पूरा सभचीज देखके लेत ने ई तऽ छै नहि जे एखनि लऽ लेलहुँ चमाचम कलर रङ्ग देख लेलियै आ लऽ लेलहुँ

ठीक ठीक ठीक